मैं पहले फॉर्मल पैंट पहनता था और शर्ट पहनता था हमारे दोस्त मिले कहते हैं यह क्या पहन रहा है इसको पहनना छोड़ दे जो कभी कभी जिन्स का पैंट भी पहन लिया कर तो मैनें सोचा की चलो जिन्स का पैंट पहन के देखते हैं कैसा लगता है कैसा नहीं जब मैं दुकान पर पहुँचा देखा तो जिन्स के कई के मॉडल दिखाने लगा कहकर यह अच्छा है यह अच्छा है और काफ़ी महँगा महँगा जिन्स दिखाने लगा एक सबसे महँगा जिन्स हमें मिला बोला की यह आप ले लोगे तो इसका कलर भी नहीं उड़ेगा और मज़बूत रहेगा टिकाऊ रहेगा और उठने बैठने में भी दिक्कत नहीं होगी की ज़्यादा चुस्त भी नहीं है आपके एकदम फिटिंग की है तो मैंने उससे दुकानदार से वह जिन्स का पैंट ख़रीदा खरीदने के बाद लाया और जब पहले दिन पहन कर गया कहीं बारात में बारात से जब वापस आकर उसको धुलवाने लगा तो जब धुलने लगा उसके बाद देखते हैं कि उसका सारा कलर एक दम बेकार हो गया सब कलर छोड़ने लगा कलर छोड़ने लगा हमने कहा यार पै कैसा यह वह जिन्स दे दिया है कि इसका बोला था गारंटी है ही कि कलर नहीं छोड़ेगा ऐसा होगा वैसा होगा आत वह तो कलर छोड़ कर इसका तो रंग ही धूमिल हो गया कलर छोड़ने लगा तो मैंने सोचा की अगर ऐसा ही हाल रहेगा तो कौन जिन्स का पैंट पहनेगा जिन्स का पैंट पहनने के लिए आदमी क्या क्या बोलता है दुकानदार क्या क्या बोलता है बहकाता है अब तो हम यही सोच रहे हैं कि भैया जिन्स मत पहनो जाओगे दुकान में बोलेगा की यह दो हज़ार का है चार हज़ार का है पन्द्रह सौ का है और महँगा लोगे तो और अच्छा पड़ेगा और महंगे एक हिसाब से वे लोग अपना काम बनाते हैं और जिन्स का पैंट दे दिए लाओगे धोओगे तो फिर वही होगा कलर छोड़ देगा कलर छोड़ देगा तो उसका जो है रंग एकदम धूमिल होगा फिर दोबारा पहनने लायक भी नहीं होगा इसलिए हमें जीन्स का पैंट बिलकुल पसंद नहीं है इतना घटिया किस्म का जीन्स होता है की हम म मैं क्या बताऊँ पैसा भी लगाओ उसके बाद जीन्स का भी ख़राब हो गया और कभी कभी चुस्त दुरुस्त अगर जीन्स ले लिए बैठे तो फट गया कहीं से भी फट गया बोलेंगे तो हमारी कोई गारंटी नहीं थी जाओगे बोलोगे तो हमने कहा था तो धोया धुला तो कहा था हमारा गारंटी खत्म इसलिए जीन्स का पैंट बहुत ही घटिया और बहुत ही ख़राब होता है जीन्स का पैंट हमेशा कलर छोड़ता है वो रंग छोड़ देगा उसके बाद आपका जो है पैसा डूब जाएगा पानी में इसीलिए मैं हर दोस्तों से बताऊँगा भैया जीन्स का पैंट मत पहनिए जीन्स का पैंट बहुत ही घटिया किस्म का होता है सबसे बढ़िया फॉर्मल पैंट पहनिए सबसे अच्छा रहता है जीन्स का पैंट सबसे घटिया किस्म का होता है इसीलिए मैं समझ गया की जिन्स पैंट पहनने से कोई फ़ायदा नहीं है जिन्स का पैंट में कभी कलर छोड़ देगा कभी क्या हो जाएगा और फॉर्मल कपड़ा रहता है वह जैसा आप लोगे वैसा ही रहेगा जीन्स के पैंट में कलर की कोई गारंटी नहीं रहती है क फट जाए इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ़ हम अपने दोस्तों से कहते हैं फारमल पैंट पहनिए फारमल तहे सेट पहिनिए जीन्स की कोई गारंटी नहीं रही होती